हलो हाँ हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते ये चुनाव अपना इधर तीसरा चरण में है अ क्या आप पेहली बार भोट भोटिङ करेंगे

हाँ भोट डालने के लिए आप बहुत उत्सकता में लगता है हैं ए बहुत इच्छुक हैं बढ़ियाँ बात है हाँ हाँ प्रत्येक आदमी को भोट देना क्या आप इसी बार अठारह बर्ष हुआ है आच्छा पहली बार भोट देंगे न देखिए भोट जो है पहले आ आपको डोकुमेंट भोटर आइ डी कार्ड लगेगा या नहीं है तो लाइसेन्स भी चल सकता हे नहीं है तो आधार कार्ड भी चलेगा लाइसेन्स है ड्राइभिंग ड्राइभिंग लाइसेन्स भी भोटिङ के लिए आप एलेबजिबल है उससे भी दे सकते है आधार कार्ड भी चल सकता है रासन कार्ड भी चल सकता हे यदि वो डोकुमेंट नहीं है तो वो आपको भोट देने दिया जा सकता हे नही मोबाईल से नहीं कर सकते हैं आपको भोट देने के लिए अ मोबाईल से भोट तो होता है यदि एप से करते हैं तो ये बकस अलग तरह से भोट हो जाएगा ना ये भोट जो है आप बूथ पर ही जाके दे सकते हैं आपके गाँव में में आपके नजदीकी ईस्कूल होगा या पंचायत भवन होगा या प्राथमिक उपचार केंद्र होगा वहाँ पर भोटिङ का सुविधा है वहाँ पर आप जाइएगा भोट आप दे सकते हैं नहीं कोई एक डोकुमेंट लेके जाइएगा भोटर आइडी कार्ड जो भारत सरकार क है निर्वाचन आयोग निकलता हे ओ लेकर जाइएगा आ भोट देने का आपको नहीं नहीं आप बोलिएगा सरकार ने ये सब डोकुमेंट को अलाउ किया है सरकार ने जो जो अलाउ किया है डोकुमेंट को निर्वाचन आयोग ने जो जो अलाउ किया हे वो लेकए जाइएगा तो कोई भी अधिकारी आपको रोक नहीं सकता भोट देने से नहीं पहले ये था लेकिन अभी जो भारतीय संविधान ये सारे बात को खत्म करके वन परसन वन भोट का अधिकार दिया गया हर तपके क कोई भी अमीर हो गरीब हो उनके लिए आप सुविधा रिक्सा लेकर आप भोटिङ के लिए जा सकते हें नहीं नहीं भोट देने का अधिकार नहीं खत्म है ऐसा नहीं हो सकता है अठारह वर्ष से हाँ समान है पहले ऐसा नहीं था पहले